हमर इलाकामे रेहू कतला झिङ्गा पोठिआ मछरी सब मिलैत छै जाहिमे कि रेहू आओर कतला मछली डेढ़ सए टका किलो से लए कर तीन सए टकाके किलोके बीचमे मिलैत छै आओर सबसँ कम मात्रामे झिङ्गा मछली मिलैत छै जेकर की माङ्ग बहुत जादा हइ झिङ्गा मछरी सात सए से आठ सए रूपए किलोके बीचमे मिलैत छै यह मछली लोक सबके स्वास्थ्यके लिए बहुत ही फायदेमंद होइत छै मछली नदीमे बहुत अलग अलग प्रकारकेँ मछली सब मिलैत छै आओर बहुत सारा लोग अपन खेतमे गढ्ढा करिके मछलीके पालन भी करए छै जैसे कि लोक सब अपना पैसा बेच बेचके कमाबै छै आओर अपना जीवनयापन बहुत आसानीसँ करए छै